अहाँ जे प्रश्न करलिए यऽ कोन कोन माछ सबसे पहिले तऽ ई जानि लिअऽ कि हम वैष्णव आदमी छी आओर सुनिके ही हम अपन विचार राखब जे माछ हमे नहि खाइ छी मछ माछ जे यऽ लोकसभ नाम सुनिके रेहू कतली बोआरी गरइ सिङ्गही ईसब नाम हम सुनै छी

सुनै छी जे लोकसभ बोलैए जे सबसे बढ़िआँ मछली रेहू होइए कतली होइए

रेहू कतली माछ जे छै लोक खाइ यऽ आओर छोटी मछली जेकि गाम घरमे देखै छी कोनो कोइ गड़हा खन्ता जे यऽ ओहिमे मछली छोटा छोटा मछली बरसात महिनामे पानि सुखि जाइ यऽ तऽ ओकरामे मछली जाल फेकैवला सब गोढ़ि जे यऽ ओसभ खदहा खरिद लैए आओर ओ मछलीके ओ छोटा छोटा मछलीके पानि निकालिके सब माछकेँ निकालिके ओ सब सुखबैए ओकरा कहैए सुङ्गठी ओ सुङ्गठी बहुत बदबू करैए जकरा कारण ओहिदने आदमी जे नहि मछली खाइए आओर जे मछली खाइतो यऽ ओकरा ओ बदबू बरदास्त नहि होइ छै बरदास्त नै होइ छै जे नाक बन्द करिके आओर ओ मछली कहै छै बङ्गालमे जे छै बहुत महगा बिकै छै

से ओ मछली खूब लोक बेचैए सुखबैए अपन लै जाइए मछली बहुत आदमी पसन्द करैए जेकि ओकर सुआद जे यऽ ओ मछली खाइवला ही बताएत कोन मछली कोना होइ हइ कोना ओ सुआद लागै हइ कोन समयमे कोन माहमे मछली सुआद लाबैए बोलै छै जे ठण्डी महिना जे छै ठण्ड महिना जे छै मछली अच्छा लागै छै खाइमे ओकरा जे छै मछली खाइवला ही जानए आओर मछली तऽ बहुत वेराइटीके नाम होइ यऽ एहिमे इएह जे पाँच सात पाँच या सात मछलीके नाम बतेलहुँ जेकि हम ओतने जानै छी आओर रेहू कतली बोआरी गरइ झिङ्गबा ईसब मछली हमरा आओरके अथीमे उपलब्ध यऽ गाम छै ओहिमे